आंथ' आबादारि मानसिलै लेखाबो रोङा फराबो रोङा बेनो दा बोथोर फैलायबाय नै हाल मावलायबाय नाबो सारो जोङो ना फाननानैबो जायो माइआबो फोबायमोन दैबानाजों लोमजोबबाय जि नस्थ' जाबाय दा मा खालामबावनांगौ मैयासो सोमब्रबनानै आरो फोबावबाय आङो आरो नै दा अखा हाहां जाबाय दा बेखौनो गोसोआव मोननै मोनथाम सानना आरो माखासे जाग्रा माइखौनो आङो फोबायसो दिनै एवख्रांनानै देग्लाय बिराद लस जानाय मोनबाय आं बोथोरखौ बे दाखालि थांनाय अखायानो बाना फैगासेयावनो खोथिया नस्त' जाजोबबाय दा मा जागोन जानायफ्रानो हनै माथो ख्लां ख्लां माइरंफ्रानो जि दाम जाबाय सल्लिस ताखा पइट्रिस ताखा केजि माइफ्राबो सारे आतस' गाहाम थांबाय दा गरिब गुन्द्राफोर खस्त' मोननोसै बिनिखायनो मावनायफोरखौ बांद्राय बानो नांला आदि फानि मावनानै जानांगौ आरो ना नागेरनानैबो खस्त' खालामनानै जानांसिगोन बोथोरा अभाब बोथोर फैबाय मा खालायनो सोरबा गायना फुना जागोन सोरबा नाजों जागोन सोरबा खामला मुजरा मावनानै जागोन आरो जोंथ' गोदो दावराव दावसियाव रिलिफ जाबोनानै खस्त' मोनबोनायखाय जों दा इसे माने खायथा बायथा जों इसे मोनबोबाय दा जों बे मालायफोरखौ इसे अलसियाफोरखौ आं बुंनो लुबैयो इसे मावनांगौ होननानै जाबा दाजा मावथारा ओरैनो बेराय बेराय जायो हाजिरा मावनो लेंबाबो मावा सानबेसे बिदिजों बेराय बेराय मोनजानो नों आखाइ आथिं आखा इ आथिं थासान्दियाव इसे खस्त' खालामनानै जानांगौ गाव गावनो उनावहाय आन्दा हारायगोन दा नोङो बेरायनानै जानानै बोथोर गैला आरो माइरंआबो नै मोननायनि गर गैला मासआवबो हनै मास मोननै मोनथाम जाबाबो माइरङाबो सौफैला दा बिराद खस्त' जाबाय मानसिफ्रा ओंखायनो आदि फानिखौबो बयबो गायनांगौ जासिबानो मावनांगौ दा नै जोंनि आलांगि जायगायावथ' माइरंआनो मोलायलायला आजां गाजां दाम जाबाय सल्लिस थाखा पइसल्लिस थाखा ओंखायनो आदि फानि जासिबा मावनांगौ आंथ' आदि जासिबाय रावबो गाया गैयिफोराव अननानैनो मोसौबो जासिबावबाय आङो ओइ मा मावलाबायनो माइरंफोरानो मेला मोनोसो होनो सानेबेसे मोननो गभर्नमेन्ट नि माइरंखौलाय ओंखायनो जोङो साख्रि गैया बाख्रि गैया मानसिफ्रा खेति आबादखौ मावनानै जायाबा माथो उफाय दं नै दा जों थासिमलि गायबाय फाथो दं थारुन थायखा दं खुमब्रा दं जों बेफोरजोंनो फाननानै जि खरस जायो संख्रि बानलु जायो उफाय गैया बिदिनो ना बेदरबो नागेर नांगोन समय मथे ना सारनानै फानबाबो एकस' थाखा पुवा दा आजिखालि गासैबो दाम जाजोबबाय ओंखायनो बानो नाङा नोङो इसे जानो थानायावनो नोङो जुदि जिरायनानै जायोबा नोङो उनावहाय माखौ जाहैनो ओंखायनो जानायाव दंब्लाबो इसे खस्त' खालामनांगौ बिदिनो हाफोर दंब्ला नों थासिमलि गाय थासिमलिया आजिखालि त्रिस थाखा केजि थारुन गाय सल्लिस थाखा केजि मैथा फाथो फो बेबो दुइ हाजार गाहाम जाबाय महनाव जियार फाथो फो बेबो थाखा आजिखालि माने खम दामनि माल गैला ओंखायनो आंथ' गासैखौबो मावजोबो आं गोदोनिफ्रायनो माने खस्त' मोनबोनाय उन्दैनिफ्रायनो गोदो गोदो देरबोनानै दा आङो मावनानै जानानै बोरायबोबाय बिजामादै मोनबाय बिहामजो मोनबाय दा आङो इसे खस्त'निफ्राय सोरखिबोबाय आरो दा आङो इसे माने बांद्राय अभाबद्रायबो नंला गोदो हले खस्त' मालायनाव थानानै जानानै गोथैबारि रिजार्ब आव खारलाबायनानै हा गोदानाव होखारजालाबायदों रिलिफ थानांदों गावजों गाव दावराव दावसियावबो होसोलायनायाव बै समाव बिराद खस्त' रिलिफ थाबाय बेसेबांबा बोसोर बावलांबाय आं बोसोरखौ थायै थायै थानानै उनावहाय बे जों आलांगि हायावनो आं दा थानो मोनफिनबाय आरो आंनि गोदो खस्त' मोननाय जायगायावनो थानो मोनफिननाय जादों आरो ओमफ्राय दा आं माने आंनि बुद्धिजोंनो बिदिनो हाफोरखौ बायदेर बुदेर लानो हाबाय आरो दा ओमफ्राय आङो इसिबां मानि खस्त' गैला मोजां रोखोमै सोलिगासिनो दङ फिसा फिसौ बिजामादै फिसौ फिथाय जागासिनो दं आरो दाथ' नै जोंहा बोथोराबो फैलायबाय जोंना सिगांबो गायनाय फुनायानोखा गायाबा फुवाबानो उफाय गैखाया जोंना गायबानो बोसोरसे जानो आरामसे मोनखायो माइ दैया ओंखायनो बानो नाङा खस्त' खालामनानै गायनांगौ बे मास मोनथामखौ जेरैबाबो अखा गैया होननानैबो थाजाया आंथ' बैसागावनो फोदों खोथियाखौ अखा हाया हाया होनो मानसिफ्रा नै दा आंनाथ' फुजालायनोसै नै सानथाम सानब्रै उनावनो आं गायसिगोन आरो आंना हाबो मोनखाजोबबाय दा हाजिरायाबो नै तिनस' थाखानो उफाय गैया होनांगोन माइरंफोराबो दाम जाबाय ना फसायला ओंखायनो आजिखालि सब बस्तुआनो दाम जाजोबबाय संख्रि बानलु माइ दै माइआनो सारे आतस' थाखा महन जाबायबा नों गोदोनि बायदि दुइस' थाखा देरस' थाखा हाजिराखौथ' फसायला ओंखायनो दा बोथोर नायै बोथोर सोलायजोबबाय हौवाफोरना तिन सारिस' जाबाय आरो हिनजावफोरना तिनस'नो माइ गायनाया देग्लाय जोंनाव उफाय गैया माथो खालामबावनो बेफोरखौबो नायनांगोन माइरंनि दामखौ नायोबाथ' फसायबावासो दाथ' माथो खालामबावनो उफाय गैया होनांगोन संसाराव बेनो जाबायबा दा नोङो संसाराव जा सान्दों बेखौ होआबाबो नों रावबो मावनाय नङा दानोथ' हनै दाबसेयावसो थांलाजोबबाय पास्स' सयस'नो आलि खोनायफोरा एक्के खदाल लायै लायै सोरांबानो थाङो ओरै सिम्बोरगाव जायनारि पास्स' गाहाम होदोंब्लाथ' नोंनो उफाय गैया नों जोंनावबो होनांगोन आंनाथ' संसाराव जा जायो बेखौनो होयो आं बेफोराव एसे अनखायो माथो खालामबावनो संसाराव जेरै सोलिदों बेबायदि सोलिनांबाय दा बेखिनियानो आरो माथो रायलायबावनो गायनाय फुनायनिबो दिन फैबाय दा माइ ब्रुं गायखानोसै जोंहा बोथोराबो सौफैबाय आं सानथामनि उनावनो फुसिगोन